मूंखे घर जी रोटी खाइणु पसंदि ईंदी आहे जंहिंमें लूणु घटि मिर्च घटि घी घटि भली ॿाहिरि जी बि हुजे त मां घर में ठाहे करे घर ई खाइणु पसंदि कंदी आहियां